हमारे गाँव में शादी पड़ती है हमें डांस बहुत अच्छा लगता है लड़कियाँ छोटी छोटी डांस करती हैं लड़के भी डांस करते हैं औरत भी डांस करती है गाँव का डांस हमें बहुत अच्छा लगता है हम भी डांस करती हूँ गाँव में डांस करती हूँ मोबाइल पर हम अधिक कर के गाँव का डांस देखती हूँ टी वी पर हम सीरियल देखती हूँ मोबाइल पर डांस देखती हूँ गाँव का डांस हमें बहुत अच्छा लगता है त्यौहार पर हमारे यहाँ लड़की छोटी छोटी बच्चियाँ गाँव आदमी और औरतें होली के दिन पर बहुत डांस करते हैं सब लोग मिल कर डांस हमारे यहाँ होली पर होता है गाँव का डांस होता है अधिक कर के हम मोबाइल पर गाँव गाँव का डांस मंगा कर देखती हूँ गाँव में हमारे डांस होता है अधिक कर के होली पर डांस सब करते हैं गाँव का डांस होता है हम डांस के बारे में मोबाइल देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है छोटी बच्चियाँ नाचती हैं होली पर हम भी डांस करते हें डांस करते शादी विवाह में सब लोग डांस करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है गाँव का डांस हमें बहुत अच्छा लगता है का जन्मदिन पर गाँव में डांस होता है वो भी हम